जी मेरे प्रोडक्ट दा जेह्ड़ा मेरा ओह्दे कन्नै ऐक्सपीरियंस रेहा ऐ ओह् चंगा ऐक्सपीरियंस एह् रेहा ऐ कि जि'यां मेरी इ बुक ऐ मेरी में इ बुक लैत्ते दी ते एह् फायदा में उस्सी कुत्थै बी पढ़ी सकनी आं कोई एह् गल्ल निं कि मिगी जि'यां कताब होंदी उस्सी अपने बैग च कैरी करने पौंदा पर एह् मेरे फोन च ही ऐ ते में कुद्धर बी बैठी दी होआं चाहे कोई देह् दी जगह् जित्थै में कताब लेइयै नेईं बेही सकदी इ'यां चंगा निं लगदा जां कोई रस्ते च जां में कोई गड्डी च आं जां कुद्धर आं जि'यां मिकी ऐक्स्ट्रा चीज कैरी निं करनी पौग इ'यां मतलब इ बुक में तुसें दस्सां कि ओह्दी चंगी गल्ल एह् ऐ कि में मिगी इक ऐक्स्ट्रा बुक कैरी करने दी जरुरत निं ऐ मेरे फोन च ई ऐ ओह् ऐप्प डाउनलोड करना होंदा जि'यां मैं किंडले ऐप्प ऐ ऐमाज़ान दा में उद्धरों इ बुक परचेज कीती इक नवीं ते ओहं में उद्धरों पढ़ा निं आं ते ओह् इ'यां होंदा कि राती सुत्ती दी आं कमरे दी बत्ती बंद कीती दी ऐ ते में उसलै बी इ बुक पढ़ी सकनी आं कि फोन दी लाइट ऐ इ'यां अगर अपनी दुई बुक होऐ ते उस्सी पढ़ना मुश्किल होई जंदा कि उदे आस्तै बत्ती चलनी चाहिदी ते कन्नै कोई अगर सुत्ते दा होऐ ते ओह्दी निंदर खराब होंदी पर इ बुक दा एह् फायदा कि तुं'दे फोन च है तुस फोन दी लाइट कन्नै उस्सी पढ़ी सकदे ओ बाकियें बी कोई डिस्टर्बैंस निं होग ते अगर कुत्थै बैठे दे ओ कुतै बाह्र ते इ'यां कताब कड्ढने दी जरूरत निं अपना फोन खोह्लो ते फोन च पढ़दे जाओ ते एह् इ'दी चंगी गल्ल मिगी लग्गी